मां अंदरि अचीती सघां हा मुखे थोड़ी इंक्वाएरी खपे मां रणजी ट्रॉफ़ी जेका हाणे टुर्नामेंट अचणु वारी आहे त मां गर्ल्स क्रिकेट टीम में मां सिलेक्टेड थी अहियां त मुखे प्रेक्टिस करणी आ हुनजे लाए अऊं मां त जेका गर्ल्स क्रिकेट टीम आहे त पो मांखे मुखे इय बुधो आहे के भई कोच अहियो त मुखे इनकरे मां तां वटि आहीं अहियां अऊं मां तांजो ॾाढो नालो बुधो आ भई गर्ल्स खे तां ॾाढो सुठो सेखाईंदा अहियो त मुखे बि तां थोड़ो तां गाइड कयो अऊं मुखे बि थोड़ी प्रेक्टिस करायो अऊं तांजो चार्जिस छा अहिनि अऊं मुखे सबि बुधायो छा करणु पवंदो अऊं किंअ करणो पवंदो घणे बजे उथणु पवंदो घणे बजे मुंहिंजो मतलबि मुखे छा खाइणु आ छा न खाइणु आ हूवो सबि तां मुखे बुधायो

अच्छा

हा हा

ठीक आ हा हा मां मां मां पढ़ंदी अहियां मां स्टूडंट अहियां मां कॉलेज विंदी अहियां मां सुबुयो सते बजे कॉलेज हली विंदी अहियां मां छहे बजे उथंदी अहियां पो उनखां पो मां पंहिंजो अञां रोज जो पंहिंजो जेको हूंदो आ स्नान पाणी करे पो मां हली विंदी अहियां अऊं हुनखां पो मां बारे बजे ईंदी अहियां पो मां रोटी खाईंदी अहियां अऊं पो थोड़ो मां सुमंदी अहियां हुनखां पो स्टडी कंदी अहियां क्लासीस वेंदी अहियां त मुंहिंजो हियई ॾींहु शिडयुल्ड पूरो थी वेंदो आ त हू मां हुनखां पो शाम जो छह खां अठ क्रिकेट जे लाए मां प्रेक्टिस बि करणु विंदी अहियां

हा हा मां बारे बजे खाईंदी अहियां पो रातजो मनां ॾहे बजे खाईंदी अहियां रोटी

ठीक आ मां ॾाढी कड़ी महेनत कंदमि अऊं तां जिअं चवंदव तेस ताईं मां प्रेक्टिस कंदमि महेनत कंदमि अऊं मुखे ही रणजी ट्रॉफ़ी जितणी आहे त मां जिउ जान सां कोशिश कंदमि अऊं उन में तां मूं मुंहिंजो सपॉर्ट कजो